जी हाँ मेरा पहला प्रोडक्ट शूज़ था मैंने जो जूता ख़रीदा था वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसे पहन कर जब मैं चलता था या फिर दौड़ता था तो मेरे पैरों को बहुत ही आराम मिलता था उस जूते का कलर भी बहुत अच्छा था उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी